हेलो हेलो दोकान खोले है फल फूल है अहाँकेँ पास कथी सब है अहाँकेँ पास फलमे हमरा आरके लैके छै केरा केला लैके छै हमरा केहन अछि हँ केहन अछि कम नहि होयतै दाम गाँवमे है चालिस रूपे दर्जन अहाँ दै छियै सए रूपे दर्जन आम आम केना है आम केना आम एक सए बीस आ केला देब केला दैके है अस्सी रुपिये तऽ दे दीजिए एक दर्जन आमो लैके छै हमरा आधा किलो लैके है अहाँ है ने केला दे दीजिए एक दर्जन आ आम एक सए चारि अहाँ दे दिअ आम है ने आमके भाव दै देब एक सए बीस रूपैआ आ केला दे दिऔ चालिस रूपे

एक सए बीस तऽ अहाँ कम कहाँ करैत छी अहाँ बोलैत नहि छी से अहाँ एक सए बीस रूपे एक किलो आम दऽ दिऔ आ केला चालिस रूपे दर्जन हम लेब हम लेब आर किछु अहाँ कम करबै तब ने लेब हे दे दिऔ दिअ ने काम है जरूरी बादमे पैसा ले लेब दे दिअ ने अभी बादमे ओ ठीक है भेज दिअ एक किलो आम दे देबै आ एक दर्जन केला दे देबै अनार कैसे है अनार कितना दाम है ओ एक सए साठि रूपे कम नहि करबै हे कनी कम कर दिऔ ने कनि कम कर दिऔ ने तब हे दऽ देबै हूँ दै दिऔ एक किलो अहाँ कहाँ छोड़ैत छियै अहाँ तऽ ले लै छियै पैसा जे सए रूपैआके समान से एक सए बीस रूपैआमे आओर जे साठि रूपैआके समान से सए रूपैआमे दै छियै ठीक है आबे हियै रखू